जी हाँ मुझे एक देशभक्ती गाना है वह बहुत पसंद है और मैं हमेशा उसे गुन गुनाना पसंद करता हूँ वह गाना है ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी ये गाना हमारे देश प्रेम के हित में हमारे यहाँ के लोगों ने फौजी भाइयों के लिए गया था और यह गाना बहुत अच्छा गाना है इस गाने को मैं हमेसा ही अपने फोन में सुनता रहता हूँ और हमशा ही गुन गुनाता रहता हूँ क्योंकि मुझे देश प्रेम बहुत पसंद है अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार है इस लिए मुझे देश प्रेम के गाने ही पसंद हैं और मैं ऐसे ही गाने सुनता हूँ